हांवें म्हज्या लायफांत जो मॉस्ट इम्पोर्टंट डिसिझन घेतला तो आफ्टर टुवेल्थ आफ्टर टुवेल्थ हांव कितें करतलो कितें जातलें हें हांव खूब कन्फ्यूज्ड आसलो तेन्ना एका दिसा हांवें पळयलो गोवा युनिवर्सिटीचो एक पोस्टर जातून आसलो एक कोर्स एम एस सी इन डेटा सायन्स हांवें ताची रिसर्च काडली म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें आनी ताणें म्हणलें म्हाका हो कोर्स चड बरो आसा हातूंत वच हातूंत गेल्यार तुका फुडें खूब स्कॉप आसा सो ही एक सिट्युएशन आसली जेन्ना म्हाका कळनासलें हांव एम एस सी इन्टग्रेटीड करूं काय इंजिनियरींगाक वचूं काय जी सॅट दिवूं काय कंप्यूटर सायन्साक वचूं तेन्ना हांवें जी तेन्ना ही जी सिट्युएशन आसली हांवें जी हॅल्प घेतली म्हज्या मम्मी डॅडीची म्हज्या फ्रेंड्सांची म्हजे टिचरिंची अशी सिट्युएशन म्हज्या लायफांत एकूच दा आयल्या ती आफ्टर टुवेल्थ आसली आनी हांवें ती अशी सोल्व केल्ली